सुति कऽ उठलहुँ बाहर भीतर गेलहुँ बाहर भीतरके बाद मुँह हाथ धोलहुँ मुँह हाथ धो कऽ फूल तूल तोड़लहुँ फूल तोड़ि कऽ रखलहुँ गोसाँइ घरमे फेर नहा सुना कऽ कपड़ा तपड़ा खिचलहुँ पूजा पाठ केलहुँ फेर खाना बनबयके शुरू केलहुँ फेर खाना बनेलहुँ दालि चावल आलूके सब्जी पापड़ तापड़ सभचीज मतलब धियापुता खेलक कहलक मम्मी खाना दे धियापुता खाना खेलक खाना खायके बाद थोड़ासा मम्मी कहलक खाना नहि नीक लागैत छौ कनि हमर तबियत खराब भए गेलहु मम्मी से डाक्टर लग चल फेर खाना बनेनाइ हम बन्द करै दू धियापुता कहलक नहि खेबौ फेर खानाके की केलहुँ पलटि कऽ झाँपि देलहुँ झाँपि कऽ गेलहुँ तऽ खाना भए गेल पलटि देलहुँ तऽ चलि गेल कहलक चल मम्मी डाक्टर लग डाक्टर लगसँ अयलहुँ फेर दवाइ देलक सुइया देलक बुखार लेल कहलक खिया दियह एक सुबह शामके बुखार आराम भए जेतहु थोड़ा सा गर्मी कतेक ज्यादा छै तऽ गर्मीसँ थोड़ासा बुखार पलटि गेलै तऽ दवाइ खिया दियह आराम भऽ जेतहु कोनो घबराबयके बात नहि छै खाना मिस भेलै तऽ खिया कऽ फेर सुता दियौ